हैलो एलजी कस्टमर केयर सर्विस मां रामचंद तलरेजा थो ॻाल्हायां मोहन गार्डन मो मां तव्हांजे तव्हंजे दुकान तो हिकिड़ो फ्रिज वरितो हुओ ॿियों दफ़ो पर उहो फ्रिज कोई क्वालिटी कुझु बि न आहे बेकारि फ्रिज आहे हिन फ्रिज मूंखे ॾाढो परेशानु कयो आहे मां टे दफ़ा पहिरियों कंप्लेंट करे चुको आहियां मकेनिक अचनि था टेंप्रेरी ठीकु करे वञनि था पर वरी टे चौथे ॾींहुं उहो फ्रिज ख़राब थो थिए घड़ी घड़ी ख़राब थियण सां मुंहिंजो शयुनि जो ॾाढो नुक़सान थो थिए ऐं दिमाग़ी परेशानी बि वधी थी वञे तव्हां सम्झी था सघो अॼुकल्ह फ्रिज में लॻभॻि अधु रसोई जो सामान पियो हूंदो आहे अटो वग़ैरह सभु ख़राब थो थिए ऐं उन खां वधीक महांगियूं महांगियूं दवाइयूं जेके असां फ्रिज में रखंदाऊं जंहिंखे कूलिंग टैंप्रेचर में रखिणो पवंदो उहे बि ख़राब थी ती वञनि असांजे घर में पेशंट आहिनि जंहिंखे टाइम ते दवा ॾियणी पवंदी आहे ख़राबु दवा कीअं ॾियूं असां ॿुधायो अलाए केतिरो